ہندوستان کی تاریخ بہت قدیم عظیم اور قابل فخر ہے اس ملک کی تشکیل مختلف تہذیبوں ثقافتوں اور مذاہب کے اشتراک سے ہوئی ہے ویدک دور سے لے کر آزادی کے جد و جہد تک ہر دور میں یہاں کے لوگوں نے اپنی قربانیوں اور جد و جہد سے اس ملک کو وہ شکل دی ہے جس پر ہم آج فخر کرتے ہیں آزادی کی تحریک کا سب سے قابل فخر لمحہ میرے لیے وہ وقت ہے جب مہاتما گاندھی نے عدم تشدد کے اصول کو اپنا کر لاکھوں لوگوں کو ایک پلیٹفارام پر اکٹھا کیا وہ نہ صرف ایک عظیم لیڈر تھے بلکہ ایک فکری رہنما بھی جنہوں نے ہمیں سکھایا کی آزادی صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ عزم قربانی اور سچائی سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے اگر میں کسی ایک لیڈر کا نام لوں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے تو وہ بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ہیں امبیڈکر ہوں گے انہوں نے نہ صرف ہندوستان کا آئین تیار کیا بلکہ سماجی مساوات اور دلتوں کے حقوق کے لیے ان کی جدو جہد آج بھی مشعل راہ ہے